हमरो सबमे तऽ होइ छै हमे सब आदिवासी छीके ओकरोमे ओकरोमे सरहुल परबमे के सरहुल परबमे जैसेकि केलाके गाछमे ओ केलाके गाछमे केलाके गाछमे रोटी रोटी रोटी रखते है ओ पूरी और उसमे तीर धनुष मारते हैं फिर जो मारता है वो दौड़के जाता है खाता है उसके पीछे पीछे सब पीछे पीछे दौड़ता है उसको छिननेके लिए और सब फिर ओ खेल खतम